हैलो सर नमस्ते इंया गै बच्चें ई ना थोह्ड़ा ओह् छुट्टी चाहिदी ऐ अ थोह्ड़ी छुट्टी आई दी इक्क दिन दी ओह् में बी समझा ना पर कोई जरूरी कम्म पेई गेदा ना स्हानू

जादै आह्गे ते तीन चार दिन चाहिदी ऐ स छुट्टी आं ओह् जेह्ड़ा प्रिंसीपल कन्नै गल्ल करी लैयो